اتر پردیش میں تفریح کے روایتی طریقوں میں کافی چیزیں شامل ہیں جیسے یہاں کے لوگ تفریح کے لیے باہر کھانا کھانے جاتے ہیں اور سنیما دیکھنے جاتے ہیں جو نئی نئی فلمیں لگتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہاں موسیقی کے لیے کافی سارے فنکشن کافی سارے ایسے موقعے رکھے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں علی گڑھ جیسی جگہ میں جو اتر پردیش میں ہی ہے نمائش لگتی ہے میلے لگتے ہیں جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کا ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک ماہ کے لیے وہ لگتی ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ایسا ہی قصہ بلند شہر میں بھی پیش آتا ہے وہاں بھی اس طریقے کی نمائشیں لگتی ہیں اور وہ لوگ اپنی تفریح کے لیے اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور باقی اگر زیادہ وقت کے لیے اگر وہ تفریح چاہیں اور گھومنا چاہیں تو وہ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تاریخی مقاماتوں پر جاتے ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں انہیں سب چیزوں میں اتر پردیش کے جو لوگ ہیں وہ تفریح ڈھونڈھ لیتے ہیں